हम छओ भाइ बहिन छी जाहिमे सबके शादी विवाह पाँचो बहिनके हो गेलक पाँचो बहिन सब अपना अपना ससुरालमे हइ आ भाय एकठो हइ ओ कुमार हइ ओकर अभी शादी नहि भेल हइ एगो माँ हइ घऽर पे पापा भी नहि हइ पापा नहि हथिन तऽ सब अपना अपना घरे छी भाय बहिन सब भाइ अपना जॉब कर रहले सब बहिन सब अपना अपना ससुरालमे छी सबके बच्चा हइ अपना अपना सब पढ़ाइ लिखाइमे सब लागल हइ बाल बच्चाके हमहुँ यहाँ मुजफ्फरपुरमे छी बाल बच्चाके पढ़ाइ ओढ़ाइके लेल इहे सब हइ